मानि जोङो हाखौ खाथियाव जावनानै लायनानै आरो हाब्रुखौ ज'मा खालामो आरो गोबोरखि नागिरनानै जोङो मालाबा गावनाव गैयाबा मालायनावबो गोबोरखिखौ लाबोनानै जिगाब दान्नानै हाखौ गाग्लियो आरो गाग्लिनायबाबो लाव लावबो होयाखै थागथि लिरनो आनथा थागथि जानायल होनानै लायो आरो ओमफ्राय लिरो बे लिरनाया थाखाय माने न'खौ साफा खालामनाय एम्फौ एमला जायखि दा हाबथों साफायै थाथों होन्नानै लिरनाय जायो लिरनायानो गोथार जायो बर'फोरनि नेमावहाय आरो दिनै लिरखांनानै आरो न' बां आरो साफा खालामखांनानै जोङो बे न'खौनो साफा खालामबाय थानांगौ आरो नों माबा फुजा फानि होनोबाबो आरो लिरनांगौ हाखौ जावनानै जावनानै गोबोरखि लाबोनानै हा दान्नानै आरो गाग्लिनानै दोखो दोखो दै होनानै लाव लावबाबो जाया आमथा थागथिक होनानै जों लिरो एखमबा सावरिबो लिंनांगौ जायो लिरनो हास्लाबाबा जोंहा न'खौ बिदि लिरबासो जोंना साफा जायो साफा जायाबा मारै जानो जोंनालाय जोंना न'जों हाजोंनो थानाय नालाय एखायनो जों न'खौ हाजों लिरनानै थायो गोबोरखि आरो जिगाब दानो हा लायो गाग्लियो बिदिनो लिरदो आरो लिरस्लाबनो हायाबा मानसिफोर सासे सानै लानानैबो लिरो एखमबा बुरजा लिरनांगौबा खिन्थु जिगाब दानाबा हाखौ गिसि माबा द्लाब द्लाब गानायखाय हाजों गोबोरखिजों जिगाबजोंसो लिरनांगौ होनबासो ख्रे थायो आरो जै न'आ लिरबासो साफा जायो आरो लिराबाथ' साफा जाया एम्फौ एनला थानो हाया गोबोरखिजों लिरबा बेखायनो जोङो गोबोरखिजों दोखो दोखो गाग्लिनानै लिरनाय जायो जाबायना नैबेखौ थुदो